दो हजार दो सौ उनहत्तर एक लाख नौ सौ बासठ पाँच हजार दो सौ इक्यानबे चार हजार दो सौ चौवालीस छ हजार दो सौ बानवे